हेल्ल' अनजिमा जों नोंसोरनाव थांनो नागिरदोंमोन गाबोन क'क्राझार बेरायनो टाउन बेरायनो जोङो साननै सानथामसो जागोन खोमा गारि रिजार्बजों नांगौ जादोंमोन जोंनो नों गारि रिजार्बफोर मोनोबा जोंनो खिन्था हरदो